मेरी बात जैन ब्रदर्स बुक स्टेशनरी में हो रही है मुझे कुछ सामान चाहिए था मुझे पेन टेप सिज़र और पंचिंग मशीन चाहिए थी नॉर्मल डॉट पेन चाहिए है विन के होते हैं ना विन के नहीं नहीं फिर मतलब ब्लू पेन चाहिए और कलरफुल पेन चाहिए तो जो ब्लू पेन है वह मुझे विंक के चाहिए और जो कलरफुल हैं वह मुझे कैमलिन के चाहिए हैं हाँ और मीडियम साइज़ की जो कैंची होती है ना वह चाहिए मुझे और क्या कहते हैं जो पेपर शॉर्ट डिस्टेंस वाली ही चाहिए है और मेरा पेपर था हाँ टेप तो टेप तो नॉर्मल जो पेपर टेप मतलब पेपर में जो टेप लगाते हैं ना वह वाला टेप चाहिए है और पेप ट्रांसपेरेंट चाहिए है पेपर चाहिए है जो मतलब वन साइड लाइन वाले जो पेपर होते हैं ना वह चाहिए हैं हाँ ए फॉर साइज़ उसके मुझे पाँच पाँच पैकेट चाहिए रहेंगे

हाँ हाँ

पंचिंग मशीन हाँ तो मतलब आप डिलीवरी देते हैं कि मे को आना पड़ेगा तो उसके तो उसके चार्जेस तो नहीं लगेंगे ना जैसे मुझे कुछ मतलब अगर जन जैसे मुझे पसंद नहीं आया कुछ तो फिर एक्सचेंज अच्छा अच्छा अच्छा तो फिर अच्छा ठीक है तो फिर आप यह सब अच्छा अच्छा ठीक है तो फिर आप मे को इसी नंबर पर क्यू आर भेज दीजिए तो मैं आपको पेमेंट कर देती हूँ तो आप किसी के हाथ से मैं ऐड्रेस भी भेज दूँगी तो आप मुझे हाँ तो मैं आपको पेमेंट कर देती हूँ आप क्यू आर भेज दीजिए